हेल' मिसटार पिंकु हेल' औ औ औ औ ए नंगौ मा बुङो नोंथाङा हानि खोथा बुंदोमोन जे अ अ अ औ औ आस्सा अ हाया ओरैनो बे उदालगुरि खाथियाव जोंनि बे बिटिआर नि मेइन रड खाथियाव हा दंमोन एक खथा जागोन थ नोंथाङा बेयाव बायनो हागोन खथायाव पास लाख खरि गोग्लैगोन आरो न' औ नोंथाङा जुदि इन्ट्रेस्टब्ला नोंथाङा बायनो हागोन आरो हाखौ लानो हागोन आरो अ बिदिब्लालाय मानसिफोरालाय इदिनो लागासिनो लानायालाय नोंथाङा जुदि लानाय जामारोब्ला एसे एनै खमायना होगोन आरोना बारा नाङा टेन पारसेन्टसो आदसा आदसा नोंथाङा जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला दिनै खै थारिख पास थारिख न आदसा मार्चनि नोंथाङा दसथारिखआव फैब्लानो जाबाय न आंजों एसे उदालगुरिआव सावरायनांगोन औ औ मार्चनि आदसा आदसा जागोन बारु नोंथाङा एसे थागथियारि जाब्लानो जाबाय लामारगोनब्ला एसे जोलदि खालामब्लानो जाबाय हाखौथ' मोनगोन मोना नङा हायाबो मोजां हा लामाजों नांजाबनायानो नोंथाङा फैब्लानो जाबाय दस थारिखआव मिस खालामनो नाङा आरो न आदसा आदसा आदसा जागोन दे जागोन